हा असां जेके नवरात्रि खां पोइ दसहिरो मल्हाईंदा आहियूं उनमें रावण जो पुतलो ठाहे करे जेको दहन कराईंदा आहियूं उनमें कलाकृति ठातीसीं पाण हुनमें माण्हुनि खे बि प्रेरणा मिली हुई जेको उनजा जेके कम हुआ रावण जा उनजी जेकी नाटक उनजो प चरित्र उनजो छा कमु कया हुअइं हो सॼो नाटकु रूपियो रूपांतर करे अने जेके दर्शक हूंदा आहिनि उन्हनि ते रूपांतरित कयो हुयोसि उनमें रावण जो पुतलो ठातोसीं जेके लकड़नि जे वास जे जेके लकड़ा हूंदा आहिनि उनसां कटिंग करे उनजो भाई हथु पेर मुंहुं उनजो शरीर उनजो हाट पिंजर कहिड़ी सां ठाहे करे हुनमें घास भरे उनमें रूह कपिड़ा एड़ीसां सभु घोटे करे सॼो पुतलो ठाहे माण्हू वांगुर सॼो रूप ॾिनोसि उनमें जेके काम क्रोध मोह लोभ माया जेकी सभु इन जूं चिन्ह हुआ हो सभु लिखयासीं ऐं जीअं राम भॻवानु सां जेकी लड़ाई थी हुयसि उनमें जेकी ॾह मुंहुं जेके हुअसि दस अवतार जेके चवंदा आहियूं उनजो ॾह मुंहुनि जो मथा भाई मुंगट पाए करे उनजो जेकी मुंॾियूं हूंदियूं आहिनि हो चोटाई से उनजी हिकु हिकु करे भाई मुंॾी जेकी आहे उहो उॾाए थो छॾेसि उनखां सवाइ उनमें बि उनजो तीर कमान सां जेको भॻवानु राम सां उनजो भाई तीर कमान सां जेको उनसां भाई मारण जी कोशिशि करेसि थो त उन मरे कोन्ह थो पोइ उनजो भाई नाभीअ में तीर हणी करे अने उनजो देहांत कराइनि था हो सॼो चरित्र वाइज उन जो नाट्य रूपारंतर करे पब्लिक खे ॾेखारऊं था ऐं उनमें